दीदी तखन अहाँ कहैत छी पंजाबके गप पंजाबमे सरकार जे छथिन से से बीघा बीघापर कऽ से बोडिंग देने छथिन पंजाब एतेक खर्चा जे गाममे देथिन तऽ ओहो गाममे उपजा हेतै तऽ बिहार सरकार तऽ दैत छथिन बिहारमे आबि नहि पबैत छै बिहारमे औतै तऽ बच्चासभ पढ़ि लिखि कऽ जे देश कमाइ लेल जाइत छै से अपना गाममे अपन धरतीके मेहनति करतै अपना धरतीसँ उपजा कऽ अपना घरमे रहतै अपना परिवार लग रहतै बच्चासभ देश विदेश जाइत छै पूरा परिवारकेँ छोड़ि कऽ जाइत छै ओकरा मातो पितोके अन्देशा होइत छनि आ बच्चोके अन्देशा भऽ रहल छै से तऽ सरकार नहि गाममे ई सिस्टम छै गाममे तऽ कतहु छै बोड़िंग कतहु छै तऽ गृहस्थ ओतेक उपजा नहि पबैत छै बच्चासभ पढ़ल लिखल छै धरि खेतीबाड़ीमे सभ छै अपन खेत तऽ बच्चा आओर सभ कऽ सकैत छै ताहि लऽ कऽ दीदी से ओ बाहर जँका सिस्टम नहि छै जेना हरियाणा भेल पंजाब भेल तऽ ओहि आओरमे बहुत खर्चा छै तऽ बहुत उपजाउ छै ओतेक ने खर्चा गाँवमे छै आ ने ओतेक उपजाउ होइत छै दीदी तखन तऽ की कऽ सकैत छी बच्चासभ कऽ सकैत छै बच्चासभ पढ़िओ लिखके कऽ सकैत छै जेना हमरे दू गो बच्चा छै जेना हम अपने खेतीबाड़ी लाइनमे निकलल छी हम दस कट्ठा खेत करैत छी चारि टा माल रखने छी हमरा सङ्ग लागल हमर बच्चासभ सभ करैए बाहरो खटैए आब खेती समयमे आयल तऽ सङ्ग लागल हमरा सङ्ग खटैए एकटा बच्चा हमर पढ़ैए ओहो बच्चा हमर से सङ्ग लागल अबैए टीचर मास्टर लगसँ तऽ सङ्गमे जलखै लेने गेल हमरा जलखै दऽ देलक सङ्ग लागल निहुरि गेल दू कट्ठा तीन कट्ठा खेत हमसभ रोपि कऽ निकलि जाइत छी दीदी तखन तऽ बिहारमे सरकार नहि दऽ रहल छथिन तऽ बच्चा आओर की करतै बच्चा तऽ गरीब लोकके बच्चा जे छै सभ आइकाल्हिमे तऽ फैशनके दुनिआँ आबि गेलै गरीब आब गरीबो बच्चा गरीब नहि रहलै गरीब बच्चा गरीब नहि रहलै सभ अपन शौकीनमे रहि गेलै तऽ माटि कादोमे लेटाए नहि सकैत छै तेहन बाहरक स्थिति देख कऽ जेना एखन चेन्नईमे बिहारी लोककेँ मारि कऽ भगा दै छै दुबईमे भगा देलकै बिहारी लोकसभ गेलै कमाइ लेल ओकरा आओर के गोली लगा कऽ चक्कू मारि कऽ हत्या कऽ देलकै ओहिसँ सभ अपन डेराइए जे अपना बिहारमे हमरा पेट भरत तऽ हम अपना बिहारमे गुजर कऽ सकैत छी